भाऊ तव्हां ऊबर कैब मां था ॻाल्हायो भाऊ मां तव्हांजे तां हिकड़ी कैब बुक कई हुई सवा ट्री लॻे अञा ताईं कैब जो ड्राइवर आहियो ई न आहे ईअं थोरी न थींदो आहे भाऊ हेॾी देरि थी वई आहे हाणे ॾिसो पोणी चारि थिया आहिनि अध कलाक खां मां ॿीठो आहियां मूंखे चईं सवा चईं वजे मूंखे पहुचणो आहे केॾे अञा ताईं न आई आहे

छा छा था ॻाल्हि कयो यार वरी वरी बुक कयां मां भाऊ हेॾो टाइम हेॾे टाइम खां पोइ तव्हां ॿुधायो ता मूंखे वापसि बुक करिणो वंदो भाऊ हेॾी देरि मां न बीह सघंदो आहियां अऊं यार ॾिसो न कुझ थी सघे त छॾो मां कैंसिल थो कयां राइड मूंखे न खपे मां ईअं ई थो वञा ऑटो में ई थो वञा छा मतिलबु हीअं कैंसिल न थी सघंदो आहे कैंसिल जा चार्जिस भाऊ मां त तव्हांजे लाइ हेॾी देरि ॿिठुम तव्हांजो ई कैब ड्राइवर न आहियो आहे ॾिसो अध कलाक खां ऐं ॾेखारे पंज मिंट परे थो अच्छा चार्जिस त न लॻंदो न कैंसिल कंदुमि त ठीकु आहे हैलो थैंक्यूं भाऊ धन्यवाद